ریاست میں کہنا چاہوں گا کہ اچھی سویدھا ہے اور اچھے سب چیزیں پروائیڈ ہو جاتی ہے آسانی سے میڈیسنس بھی کاؤنسلنگ بھی اچھے سے ہو جاتی ہے اور اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کا سب کچھ اچھا ہے ریاست بہت اچھا کام کر رہی ہے اس چیز پہ